दस हजार पाँच सौ अस्सी बीस हजार आठ सौ तीस पचास हजार नौ सौ पचास सत्तर हजार छः सौ बीस अस्सी हजार आठ सौ अस्सी